शिक्षा के कारण छात्र नियमित रूप से इस्कूल इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योकि कोई बहुत गरीब है तो मतलब आ किसी का जो घर इस्कूल से घर बहुत दूर है तो वो अपना इस्कूल नहीं जा पाता है और किसी को मतलब बढ़ावा देने वाला नहीं है जो इस्कूल जाओ पढ़ो कोई जाना ही नहीं चाहता है कोई बहुत ज़्यादा गरीब है और गाँव में अक्सर बाढ़ आ जाता है कभी कभी तो एक एक महीना तक दो दो महीना तक इस्कूल बंद हो जाता है घर और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है इसके लिए भी इस्कूल बंद हो जाता है तो नहीं जा पाता है तो वो बच्चा पढ़ने पढ़ने से उसका मन हट जाता है ऐसा भी बहुत सारा बच्चा है और नहीं जा पाता है और गाँव में लोग बढ़ावा नहीं देते उतना ज़्यादा पढ़ाई को कुछ लोग है जो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मतलब मतलब प्रथम स्थान देते हैं पढ़ाई कुछ लोग है जो पढ़ाई को उतना ज़्यादा नहीं चाहते हैं और मदद और बहुत सारा लोग ऐसा है जो मदद करता है एक दूसरे को पता बताता है कि ऐसे पढ़ना चाहिए और बोलता है कि जाओ पढ़ो तब कुछ बनोगे ऐसा बहुत सारा लोग हैं